गोदोथ' लाइक मानसिफोरा जेनोबा साइकेलफोरजों सो माबा दावबायनायफोर माबायोमोन जायोमोन बिदिनो गारि मटरनि सुबिदाथ' गैयामोन स' दा माने गोदोनिफाय दा जेर'खम ट्रेनसर्पमेसन जाबाय स' दा जों बिदिनो जोबोद गारि मटर नुनो मोनो आरो बिदिनो दा लाइक आं गोदो सिगाङाव जेनोबा नुफेरै गोदान हान्था मेलनि राहा माखासेफ्रानो बिदिनो जाहैबाय बिदिनो बिदिनो एयार'प्लेनस बिदिनो एलेकट्रिक कार्सफोर बा बिदिनो रेलवे नेटवर्कस बिदिखौनो नुनो मोननाय जादों दा गोदान